ہلو آپ جنتا ٹور اینڈ ٹریویل سے بول رہے ہو دلّی میں کس جگہ پہ ہے آپ کا یہ چاندنی چوک میں اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اصل میں بول رہا ہوں سہارنپور سے مجھے ذرا سا دلّی گُھومنے کے لئے بچوں کو گُھمانے کے لئے آنا ہے اب بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں تو میرا موڈ بنا کہ دلّی میں گُھوم لیں جیسے آپ کا یہ اکشردھام مندر ہے یہاں جانا ہے مجھے اور لوٹس ٹیمپل ہے ہمایوں کا مقبرہ ہے لال قلعہ ہے انڈیا گیٹ ہے اور جیسے جامع مسجد ہے تو یہاں یہاں پہ مجھے جانا ہے گُھومنے کے لئے اور صُبح سے شام ہی تقریباً مجھے ہو جائے گی تو اِس آپ کے پاس ارینجمیٹ ہے کہ ہم اپنی گاڑی سے یا کسی اور گاڑی سے وہاں تک جائیں گے اچھا اچھا اچھا اگر آپ اپنی گاڑی دے رہے ہیں ہمیں تو اُس کا کیا چارج لیں گے آپ ہم سے اُس میں کھانے وانے کا کیا کچھ کرنا پڑے گا ہمارا اور ہوٹل بھی ہمارے لئے آپ کو بک کرنا پڑے گا تو اُس میں ہاں ایک آدمی کا کتنا چارج ہوگا پانچ ہزار روپئے کچھ کم کرو یار اتنا زیادہ تھوڑا ہی ہوتا ہے دلّی میں تو گُھومنا ہے کوئی باہر تھوڑا ہی جانا ہے ہمیں راجستھان یا ہریانہ اچھا اچھا اچھا چلیے تو اِس کا مطلب ہم سات بندے ہیں تو سیدھے سیدھے پینتیس ہزار روپئے بنتے ہیں تمہارے گاڑی کون سی ہوگی تہماری اے سی ہے نان اے سی ہے اچھا کون سی ہوگی اسکارپیو ہوگی کریٹا ہوگی کون سی ہوگی اچھا چلو سات بندے آ جائیں گے اسکارپیو میں لیکن گاڑی جو ہے فرسٹ کلاس ہونی چاہیے ڈرائیور جو ہے راستے کو جاننے والا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہمیں کہیں بھٹکا دے پہونچا دے

ٹھیک ہے ہم آتے ہیں پھر اور سیدھا